ایک چمچ یا ایک چاقو کا استعمال کر کے تیل کو برتنوں سے اتار دیں پھر برتنوں کو گرم پانی میں بھگو دیں اب برتنوں پر کچھ بیکنگ سوڈا چھڑک دیں بیکنگ سوڈا تیل کو جذب کرنے میں مدد کرے گا کچھ منٹوں کے لیے برتنوں کو بھگونے دیں آخر میں برتنوں کو صاف پانی سے دھو لیں اگر تیل والے برتن سخت ہیں تو آپ ان کو رات بھر بھگو سکتے ہیں صبح برتنوں کو دھونے سے وہ آسانی سے صاف ہو جائیں گے آخر میں برتنوں کو صاف پانی سے دھونے کے بعد یہ یقینی بنائیں کہ برتنوں پر کوئی صابن یا برتن دھونے والا لکوڈ باقی نہ رہے